ہمارا مذہب وقت كے ساتھ اب بہت ہی زیادہ بدلتا جا رہا ہے پہلے لوگ سلام كرنے میں جھٹكچاتے نہیں تھے بالكل بھی ایسے نہیں كرتے تھے كہ شرماتے تھے كہ سلام كر رہے ہیں ہم شرمانا ہوتا ہے نا ایک طریقے سے سلام كرتے وقت اب لوگ بہت شرماتے ہیں پہلے لوگ آتے جاتے لوگوں كو چاہے جان پہچان ہو چاہے نہ ہو سلام كر دیا كرتے تھے چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو یہ نہیں دیكھتے تھے كہ وہ چھوٹا ہے تو ہم سلام نہیں كریں گے وہ کریگا ہمیں ایسا كچھ نہیں سوچتے تھے لیكن آج كے زمانے میں اتنا زیادہ ہوگیا ہے كہ لوگ یہ بولتے ہیں كہ وہ چھوٹا ہے تو وہ سلام كرے گا ہم سلام نہیں كریں گے ہم تو اس سے بڑے ہیں یہ چیز بہت زیادہ بدلتی جا رہی ہے اور پہلے تو پہلے لوگ پانچوں وقت كی نماز پڑھتے تھے قرآن پڑھتے تھے اللہ كی باتیں كرتے تھے اگر چار پانچ جنوں كا گروپ بھی بیٹھا ہے نا تو اس میں كبھی بھی اگر ہم سنیں نا پہلے كے وقت میں تو اس میں زیادہ تر اللہ كی باتیں كی جاتی تھیں ادھر ادھر كی باتوں سے ہٹ كر بالكل الگ اللہ كی باتیں ہی ہوتی تھیں اس گروپ میں لیكن آج كل كے گروپ میں اللہ كی باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں بالكل بھول ہی گیے ہیں لوگ كہ ہمیں اللہ كی بھی باتیں كرنی چاہیے نہ تعلیم كرتے نہ كچھ كرتے تعلیم كو تو بالكل جیسے بھول ہی گیے ہیں اور اگر كوئی اسلام كی دعوت بھی دینے آتا ہے نا تو ایسے چھپ جاتے ہیں بیماری كا بہانہ بنا لیتے ہیں كوئی نماز كے لیے بلانے آئے پہلے لوگ اتنا نماز كے لیے بلانا نہیں پڑتا تھا لوگ خود آتے تھے آج كل كی مسجدیں بھی بالكل خالی خالی سی رہتی ہیں بہت كم لوگ نماز كے لیے اب جاتے ہیں اب موبائل فون كے چكر میں اتنا لوگ بھٹک چكے ہیں كہ بالكل نماز پڑھنے كی لیے تو راضی نہیں ہوتے اتنا آلكس كرتے ہیں بہت ہی زیادہ اور پہلے لوگ ایک دوسرے كی اتنی عزت سے بات كرتے تھے اتنا غصہ كم رہتا تھا لوگوں میں لیكن آج كل تو لوگوں میں غصہ اتنا رہتا ہے كوئی ہلكا سا بھی ٹچ ہو كر چلا جائے گا تو ایک دم لڑنے پہ آ جاتے ہیں اتنا زیادہ اب ہوگیا ہے